हां जी किन्ना ऐक्चुअली मैम में तुसेंगी पुच्छना हा कि इद्धर रेयासी डिस्ट्रिक च कोई अच्छे जैन जैन कम्युनिटी दे कोई रेस्टूरेंट हैन ते रेयासी कुद्धर जेही ऐ मतलब कुत्थें अच्छा बस स्टैंड कटरे आह्ला ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया ओके